तारक महेता काय उलटा चश्मा ह्यो सब टी व्हीचेर प्रोग्राम येता जो बरो ओल्ड आहा म्हाका दिसता दोन हजार आठान तो सुरू जाल्लो तो आजूनी कंटिन्यूअस चालू आहा तो सिरियल म्हाका आवडटा आनी तितूंतले सगळे जे पात्रां जिटालाल दया बबिता अयर मागीर तारक तप्पू सोनू कोली गोगी मागीर पोपटलाल माधवी मागीर अशे कितलेशे पात्र हा जे ह्यो सिरियल असो बरे भशेन चलयता की आमकां खूब हांसयता आनी खूब एन्टर्टेन करता आनी इमोशनली सुद्दां खूब इफेक्टीव आहा म्हणजे इट्स अ बॅलंस म्हणजे सारको बॅलंस थेयला कॉमेडी इमोशन्स हे सगळे जे मनशाचे हे आहा फिलिंग्स तें सगळे एक बॉन्ड करून दवरला आनी खूब वर्साच्यान हे प्रेक्षकांक हासयता रडयता म्हणून म्हाका ह्यो सिरियल खूब आवडटा आनी अशें आहा की ह्यो केन्नाच बंद जावना दोन हजार आर्ट्स चालू जालो तो कंटिन्यू चालू आहा एक एक पात्र आ बापायल्या कारणा खातीर कोण गेलो परत येयलो कोणें सोडलें दुसरो पात्र घेतला अशें जाल्लें आहा पूण ह्यो सिरियल जो आहा ह्यो कंटिन्यू चालू आहा वर्सान वर्स आनी आमकां खूब एंटरटेनमेंट दिता आनी भुरग्यां खातीर ह्यो खूब सेफ हा सी म्हणजे भुरग्यां खातीर ह्यो स्पेशली भुरग्यां खातीरूच सिरियल आसा आनी कोणीय जावं आतां भुरगे जावं जाणटे जावं मिडल एज जावं हे सगळे उमेदीन हे सिरियल पयतात आनी बोर केन्नाच जायना केन्नाच बेजार येना सो हेका लागोन म्हाका तारक महेता का उलटा चश्मा ह्यो सिरियल खूब आवडटा